हांजी हांजी डाक्टर साह्ब हां डाक्टर

हां स्हेई बात ऐ

केह्दा भला चक्कर औंदा चक्कर बड्ड'लै रुट्टी शुट्टी नेईं खाद्धी दी होऐ ते तां बी चक्कर औंदा

नेईं कुतै कदें नेईं खाद्धी दी होऐ ना ते रुट्टी खाने नै बी चक्कर आई सकदे तां करियै चक्कर औंदा तुसें क्लीनिक औना पौना भी क्लीनिक आइयै तुसें चैक्क कराना पौना ते भी तैह्ल्लूं जेल्लै चैक्क करना ते तैह्ल्लूं गै पूरा पता लग्गना भई केह् है केह् नेईं फीस जैदा निं है कोई पंज सौ रक्खी दी फीस इ'यां मेन जेह्ड़ी ओह्